हेलो जी आप ओला से बोल रहे हो हाँ हाँ जी मैं अभिषेक गौड़ मैने आपके गोला से चार पहिया वाहन मंगवाया था तो मंगवाया था तो मैं उसमें सफर कर रहा था जी बिलकुल तो मैंने उस ड्राइवर से पहले ड्राइवर ने बोला कि पाँच सौ रुपए किराया था अब वो जब मैं सफ़र कर रहा था तो उसने मेरे से सात सौ रुपए बोला था जी इस बारे में मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी हाँ हाँ हाँ बहस हुई थी तो उसके बाद फिर मैंने उससे चर्चा की थी कि भाई ऐसे किराया ऐसे क्यों ज़्यादा क्यों मांग रहे हो आप तो फिर वो नहीं माना तो मैंने उससे उस भुगतान के लिए मना कर दिया था और मैंने इसकी शिकायत एजेंसी से की थी जी बिलकुल हाँ तो एजेंसी वालों को मैने शिकायत दर्ज कर दी है तो वो कुछ एक्शन लेंगे हाँ हाँ हाँ बिलकुल धन्यवाद सर धन्यवाद